कहली की हमरा समान सब लैके है हमर ने हमरा घूमेके जाइके है हँ हमर समान ने स्टेशन पर धयल रहनि की करबै हँ तऽ ओएह कहलियै एतियै रऽ तब समान आर अनतियै रऽ

हँ आएब समान आर कनि लऽ जायब अहाँ कुली छियै तऽ एहि स्टेशन परसँ ओहि स्टेशन पर ले जयबै तऽ कतेक रूपा लेब हूँ तऽ तैयो बतेबै ने जे उचित होयतै दाम से हमरा बतेबै तब ने हम कहब जे कमबे लऽ कनि कम करिऔ हूँ ठीक है तऽ आएब आबू लऽ के हमरा समान एहि स्टेशन परसँ ओ स्टेशन कऽ दिअ तनी हम कथी करब आबू तनी जल्दी किआ तऽ लेट हो जयतै गाड़ीमे तऽ तनी जल्दी आबेके तनी जल्दी आबे के कोशिश करिऔ हँ तनी ने कोशिश करबै तनी जल्दी वही से हम फोन कयली हन समान जल्दी अयतै तऽ एहि स्टेशनसँ ओहि स्टेशन हमर तनी समान धरेके है तऽ वहीसँ हम फोन कयली अहाँकेँ की करबै जल्दी एबै ने कतेक टाइम कतेक टाइम लगेबै जादा टाइम तऽ नहि ने लगेबै हँ किआ तऽ हमरा जायके है तऽ फेर दोसर ठाम तऽ सवेरे अयबै समान लैके है समान हमर अहाँ आनल धयल है स्टेशन पर मतलब एहि स्टेशन परसँ अगला स्टेशन पर जाइके है हँ जे ओ स्टेशन परसँ ओहि स्टेशन पर करेके है ओहि से कल फोन कयली हन जल्दी आबू आ समान हमरा एने से ओने करि दू हूँ अहाँ आएल छियै मतलब ओएह गड़ी पकड़ेके है तऽ ओएहसँ कहलियै ओहि स्टेशन परसँ ओहि स्टेशन पर कनी हमरा जायके है समान पहुँचा दिअ तेकर बाद जे पाइ होत भाड़ा से अपन लऽ लेब हूँ हूँ ठीक जे ओहन जे उचित होत से हमरा अपन कहब हम दऽ देब ओहिसँ बढ़िके थोड़ा ही किछु हूँ जे जे भाड़ा रहतै ओएह ने भाड़ा अहाँ लेबै जादा थोड़े ही लेबै

ठीक है तऽ रखैत छी बादमे फेर हम अहाँ से मिलब रखू